پچھلے پچھلے دنوں میں نے ایک ایم آئ کے فون کا ایک ایڈ دیکھا تھا ٹی وی پر اس کا ایڈ دیکھا تھا ٹھیک ہے پھر میں نے اس اس فون کو کیا کرا الگ الگ ویب سائٹ پہ امازون پہ فلپکارٹ پہ منترا پہ ان سب جگہ اس پہ شیئر کرا اس کے ریویوز دیکھے ٹھیک ہے مجھے ریویو ریویو بہت پوزیٹیو ریویو ملے پھر اس کے بعد میں نے ایک فون آ آپ کے آپ کی کمپنی کا آڈر کرا جو کہ مجھ کو ملا اور جلدی اور کم ٹائم میں مجھ کو یہ فون ملا اور میں نے جب اس کو دیکھا تو جیسا میں نے اس کے ریویو دیکھے تھے بالکل ویسا ہی تھا یہ ٹھیک یہ بالکل ویسے ہی تھا جیسا اس کے ریویو تھے اور اس کے بعد میں نے اس کی کیمرا کولیٹی چیک کری بالکل کیمرہ چار اس کے کیمرے تھے اور فرنٹ کیمرہ بھی بہت اچھا تھا کافی اچھی اس کیا بن رہی تھی ویڈیو بن رہی تھی اس سے ویڈیو اچھی بن رہی تھی ساؤنڈ بھی ایک دم پرفیکٹ تھا ٹھیک ہے اور جو اور جو دوسرے فیچر تھے مطلب اٹھایئس جی بی اس کی ایک سو اٹھائیس ایک سو اٹھائیس جی بی اس کی کیا تھی جی ریم تھی اور بہت اچھا تھا مجھے یہ پروڈکٹ بہت ہی بیسٹ لگا